पहिरों बि इहो फ़ोन वरितो त पहिरों त वणियो सुठो हलियो जाम साल हलियो त घर वारा बि ख़ुशि थिया त हाणे हिन फ़ोन मां ख़ुशि न आहियां जाम अटके थो इहो फ़ोन हाणे ऐं जाम तकलीफ़ थी थिए फ़ोन कट थो थी वञे जाम तकलीफ़ थी थिए हाणे एतिरो महांगो फ़ोन वरितो आहे त बि सुठो कान थियो पहिरों पहिरों मां ख़ुशि थियमि कि हल सुठो आहे इहो फ़ोन हाणे ॿिए दफ़े वरितो आहे त हुन में नथो कमु करे छ्ह महीना बि न थया आहिनि फ़ोन खे एतिरी तकलीफ़ थी थिए छा कयां